सोनभद्र ज़िले में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम है जैसे कि हमारे सोनभद्र क्षेत्र में जन्माष्टमी एन टी पी सी शिव मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे यहाँ नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है और हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय त्यौहारें जैसे दो अक्टूबर पंद्रह अगस्त और छबीस जनवरी यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ की त्यौहारें हम सब एक दूसरे के घर जाकर मिलकर बहुत ही खुशी उल्लास से मनाते हैं और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय त्यौहारें हमारी हैं जैसे होली दशहरा दिवाली रक्षाबंधन ये सब हमारी राष्ट्रीय त्यौहारें हैं हम अपने क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाते हैं हमारे यहाँ जैसे बुद्ध पूर्णिमा करवा चौथ ईद और बकरीद मुहर्रम यह सब त्योहारें भी हम बोहोत ही अच्छे से बहुत खुशी मन से मनाते हैं हमारे क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहार यही सब हैं